मेरा आज तक का सबसे ज्यादा यादगार बाईकिंग अनुभव जो रहा है वह मेरे तीन दोस्तों के साथ कटंगी के पास नज़ारा पॉइंट का रहा है हम तीन दोस्त सुबह सुबह नज़ारा पॉइंट गए थे जो यहाँ क यहाँ जाने की जो भूमिका थी वह एक रात पहले ही बारह बजे बनी थी मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके कहा कि चल कल नज़ारा पॉइंट चलते हैं सुबह सुबह और हम अचानक से कल अगली सुबह के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े सुबह छः बजे हम उठ गए थे सात बजे तक हम नज़ारा पॉइंट के लिए निकल गए नज़ारा पॉइंट जो है वह मेरे घर से करीब करीब सत्तर किलोमीटर है जिसके लिए हमें वहाँ पे जाने का लिए डेढ़ से दो घंटा लगा था नज़ारा पॉइंट कटंगी के पास पड़ता है और ये बहुत ही प्रमुख और एक अच्छा अनुभव देता है वहाँ से आपको पूरी कटंगी दिखती है वहाँ का रास्ता जो है वह थोड़ा गोलाई में है और पहाड़ों के बीच से होते हुए जाता है और ठंडा शीतलता रहती है वहाँ पे तो वह काफ़ी अच्छा था हम तीन दोस्त एक ही बाइक पर गए थे जिससे और भी ज़्यादा मज़ा आया और साथ ही साथ हम तीनों ने बारी बारी से गाड़ी चलाई और रास्ते में खूब बहुत मज़े किए हमारे साथ एक हादसा होते होते भी बचा था सामने से हम ट्रक से भिड़ने ही वाले थे लेकिन हम बच गए थे तो ये और ज़्यादा यादगार बना दी थी इस चीज़ को और तो और हम जब नज़ारा पॉइंट पहुंचे तब हमें ये हुआ कि हाँ यहाँ आना जो है वह काफ़ी ज़्यादा सफल रहा क्योंकि जब हमने वहाँ से चारों तरफ देखा तो एक अलग ही अनुभव हमें प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जो बाइक चलाने में जो मज़ा आया था वह अलग था हम जब वहाँ पे पहुँच रहे थे तब हम रास्ते में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए आए साथ में आपस में चुटकुले मारते हुए हम नज़ारा पॉइंट तक पहुंचे थे नज़ारा पॉइंट पे हम पहुँचने के बाद वहाँ से जब निकले तो कटंगी में रुक कर हमने खाना खाया और फिर वापस हम अपने घर के लिए निकल गए